आमच्या सावयवेरें गांवांत इतिहासीक सैम आपत्ती पर्यावरणीक घटना अशी म्हणल्यार ती जाल्ली ती त्रेवीस जुलाय दोन हजार एकवीस ह्या तारखेक आनी म्हाका सारकें याद आसा त्या दिसा आमचो जो गांव आनी गांवांचें आमचें अनंथाचें देवूळ आनी तेजो वाठार सगळो बुडून गेल्लो उदक लोकांच्या माने इतकें उदक भरिल्लें आनी इतकी कठीण परिस्थिती आशिल्ली की घोग्यांचो पावस आशिल्लो आनी गोंयांत चक्रीवादळाचो सुचना दिल्ल्यो आनी तेन्नाच अशें जाल्लें की ज्या जाग्यार उदक सोडपाचें आशिल्लें उदक सांचता म्हणून खूब सोडपाचें आशिल्लें त्या वाठारांत लोकांक घरां बांदून दिल्लीं आशिल्लीं आनी निकतेंच न्हंयेन उदक चड जाल्ल्या कारणा खातीर मोपाचो डॅम हो उक्तो केल्लो आनी त्या लागून सावयवेरें आनी फोण्या तालुकेची जळी मळी जी बारीक ल्हान गांव आसले आनी गांवांचे जे वाठार आसा ते सामके कठीण परिस्थितींत आशिल्ले म्हणजे थंय उदक इतकें भरिल्लें की लोक निकते पेंवताले म्हणू शकता हांव उदक रसत्या रसत्या वेल्यान व्हाळ कशें व्हांवतालें आनी सगळें एक जाल्लें म्हणजे लोकांच्या घरांनी उदक भितर सरिल्लें लोकांचें धान्य पयशे कपडे लत्ते जे कितें आशिल्लें तें सगळें उदकान भरिल्लें एक व्हिडियो असो वायरल जाल्लो जंय की लोक आपणाले बोटी घेवन पेंवताले